जाजिम जे लै छी गामे घरमे दोकान येए एतऽ आबैए जे छै साइकिल वला आबैए मोटरसाइकिल वला आबैए अच्छा जकर जाजिम रहैए दू सए चारि सए पाँच सए टाकामे जे दैए से लै छी बिरेंच पर टेबुल पर बिछाबै छी तऽ अच्छा जे रहल लोग आर कहलक जे बढ़िया येए से लेलूँ अहाँकऽ बिछेलू ओइपर जे छै अहाँकऽ आराम करलू बैठलू उठलू सुतलू सब परिवार सब रहलू बढ़ियासऽ